दैखर जोङो दैखर माबानानै जोङो गायनो हाया बेयाव माबानांगौ दंखल होनानै जोङो दैखौ लोङो दैखर जावनो हाया दैखरखौ जावोबा बेसेबा कस्त' जागोन अन्थाइ गोजा जोंनि हारान हुरान जोंनि जायगाया आरो मैगं थाइगं आबाद मावदोंबाबो नोङो पाइपजों बोनानै जोङो दै सारै सारै जोङो मैगं जायो आलु गायो बेयावबो इसे एला नांगौ गोरानथार अखयज्ज' गोरान आरो लाफा गायो आरो माबा गायो बै कबि गायबाबो अलकबि फुलकबि गायबाबो बेयाव दै नांगौ हाजासे दै नांगौ दै नङाबा कबि मैगं मोनजाया लाफा मैगं मोनजाया लाइ मैगं मोनजाया जेबो आबोर खालामनो हाया दैखौ जोङो पाइपजों बोनानै दै सारै सारै जोङो मैगंखौ आबाद खालामनानै जायो आरो बै आरो बै माबायाबो जों दैखो जमायनानै जोङो फिल्टाराव जमायो जोङो बेखौनो फुदुङोबो आरो बेखौनो जों गुसुयै लोंनोबाबो जों गुसुयै सरनानै जों लोङो फिल्टाराव जमा खालामनानै आरो बै दंखलफोराबो गेरुवा फैनायखाय जोङो ओरैनो लोङा जोङो फिल्टाराव सरनानै आराम खालामनानै जोङो लोङो